उणटीह अप्रैल ॿ हज़ार उणिवीह पंज मई ॿ हज़ार वीह चार अगस्त ॿ हज़ार टेवीह चोवीह जनवरी ॿ हज़ार चोवीह पंज फरवरी ॿ हज़ार चोवीह